नमस्कार मैम मैं ख़ुशी यादव आइए हम आपको जौनपुर घुमा देंगे हम आपको आपने ठीक है हम आपको अपने जौनपुर ज़िले के बारे में बताएँगे और हम सभी जगह आपको घुमाएँगे तो मैम आप अकेले हैं या फिर और भी कोई है ठीक है मैम तो हम अपने गाड़ी से आपको सभी जगह घुमाएँगे सभी प्रसिद्ध चीज़ों को बताएँगे दिखाएँगे मैम हम प जैसा हम आपको जैसे घुमाएँगे अच्छी अच्छी चीज़े दिखाएँगे दूर दूर तक तो हम पचास पाँच हज़ार रुपये लेंगे जैसे मैम हम आपको चौकिया धाम दिखाएँगे जहाँ पर प्रसिद्ध मंदिर है बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और वहाँ पर पूजा करते हैं अपनी मन्नतें पूरी करते हैं तो हम वहाँ की सारी चीज़ें दिखाएँगे वहाँ पर तालाब है वहाँ की चीज़ों के बारे में बताएँगे वहाँ की संस्कृति के बारे में बताएँगे फिर और हम यहाँ की झीलों झीलों को दिखाएँगे और यहाँ की झीलें बहुत सुंदर हैं जहाँ पर बहुत अच्छा लगता है जाने के बाद एक सुकून सा महसूस होता है और यहाँ की यहाँ की नदी को हम दिखाएँगे जहाँ बहुत ही निर्मल जल प्रवाहित होता है और यहाँ के अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में हम घूमाएँगे जहाँ अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को मिलती हैं खाने में मैम आपको आप जैसा खाना चाहेंगे हेल्दी खाना खाना चाहेंगे यदि आप शाकाहारी है तो आपको शाकाहारी खाना मिलेगा यदि आप मांसाहारी है तो आपको मांसाहारी खाना मिलेगा यदि आप नाश्ता ही करना चाहती हैं आपको जिस प्रकार का नाश्ता चाहिए वह मिलेगा आपकी आपको सभी सुविधाएँ वहाँ पर प्राप्त होंगी नहीं मैम देखिए आप हमें बहुत जगह घूमना है और इस हिसाब से तो हमें इतना पैसा हमें हम अच्छे मतलब एडजेस्ट इतना ही हो रहा है हमारा नहीं मैम देखिए यहाँ पर हम आपको प्रसिद्ध प्रसिद्ध चीज़ों में ले जा जगह ले जाएँगे उनके बारे में बताएँगे तो वहाँ पर जाने के लिए बहुत हमें जो ख़र्च लगेगा तो उसमे हमें घाटा लगेगा मैम गाड़ी आप जैसा कहेंगी आप जिस प्रकार की गाड़ी कहेंगी ए सी वाली गाड़ी कहेंगी तो ए सी वाली और आप टू वीलर से जाना चाहती हैं थ्री वीलर से जाना चाहती है जैसा आप कहेंगे हम वैसी व्यवस्था आपको पाँच हज़ार में देंगे ठीक है नमस्कार